हलो हा

कहिड़ो सुठो हाल आहे तव्हां ॿुधायो हा ॿुधायो छा कमु आहे हा तव्हां केरु अच्छा दीदी

अच्छा तव्हांखे मुंहिंजो एड्रेस कंहिं ॾिनो अच्छा अच्छा उर्मिला भाभीअ ॾिनो आहे ॿुधायो हा दीदी ॿुधायो तव्हांखे छा छा कराइणो आहे बदन जी मसाज कराइणी आहे अच्छा हूं पोइ

पेसा त दीदी अकॉर्डिंग जे हिसाब सां आहे जेका मतिलब कहिड़ा कहिड़ा फ्लेवर मतिलब कराइण थ चाहियो जीअं फुरूट जी थींदी आहे म तेल जी थींदी आहे मिक्स तेल जी थींदी आहे मलाईअ जी थींदी आहे किरीमुन जी थींदी आहे तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ी कराइणी आहे छा अच्छा ऑफिस वेंदा आहियो अच्छा

अच्छा अच्छा त तव्हां कॾहिं फिरी आहियो ॿुधायो

दीदी मां फिरी त आहियां तव्हां ॾींहु जो अचिजो पोइ ॾींहु जो कराइ छॾिजो मां ॾींहु जो फिरी थींदी आहियां छोकि मुंहिजा कस्टमर छोकि मुंहिजा कस्टमर ॿधल आहिनि त तव्हां तव्हां सुबूह जो अची वञिजो इएं कजो ॿियो छा मां ॿिए कस्टमर खे पोइ हेंडिल करे छॾंदमि ठीकु आहे अच्छा त तव्हां तव्हांखे हा तव्हांखे अचे पई हा तव्हांखे ॿुधायो कहिड़ो वारो कराइणो आहे पोइ मां उन हिसाब सां तव्हांखे पेसा वगै़रह ॿुधाईंदसि मिक्स तेल जी कराइणी आहे ठीकु आहे दीदी करे छॾंदमि ऐं हिन तव्हांखे लॻंदा हज़ार रुपिया लॻंदव हा दीदी हज़ार रुपिया त लॻंदव ई न त तव्हां ॿुधायो तव्हांजो बि अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां ठीकु आहे ठीकु आहे मां घटि करे लाईंदी मांव ॿ सौ टे सौ रुपिया घटि करे जेको बि थींदो तव्हांखे ठीकु आहे जेको बि थींदो हा ठीकु आहे जेको बि थींदो मां तव्हांखे करे डिस्काऊंट करे अची वञिजो तव्हां ठीकु आहे ठीकु आहे दीदी